बहुदिवस यात्रा मतलब जैसेकि वृद्धाके हइ वृद्धा होइ या माँ मम्मी पप्पा या मतलब कोइ भी जाके यात्रा करयमे करयमे ककरो नहि मतलब अथी छीकै यात्रा जेतय करतइ ओतय वे तऽ अथी रहय छीकै बहुदिवस यात्रा मतलब जैसेकि कोइ राजगीर गेलय कोइ काशी गेलय कोइ कहीं कहीं अपना जाके यात्रा पैदल यात्रा करय लए पड़य छीकै हम ई देखलियै मतलब तीन गो दीदी तीन गो भैयाके देखलियै इतना धूपमे पैदल मतलब रोडपर दण्ड देते हुए जाय रहय रऽ उ बाबाधामके यात्रा करय लए जाइ रहय रऽ आब बतेइयौ इतना बैसाख महीनामे कितना धूप रहय छै एकदम धरती धिप्पल आओर ने पयरमे चप्पल ने बदनमे कपड़ा एगो सिवाय गमछा रहय पहनने कमरमे ओकर बाद एतना गरमीमे एतना धूपमे उ पैदल यात्रा करय छै बहुत आदमी जैसेकि जे दस दिन पन्द्रह दिन या एक महीना या सवा महीना भी लगि जाइ छै कहींपर विश्राम करयके लिए डेरा लै छीकै डेरामे मतलब बहुत सारा रहय छीकै एसन भैया दीदी रहय छीकै जे यात्रापर निकलल रहय छथनी तऽ वहाँपर राति भरिके लिए गुजारा करय छै दिन सारा दिन तऽ अपना पैदले चलयमे लगल रहय छथनी की कहय छीकै बहुदिवस यात्रा पूरा करयके लिए बहुत सारा कठोर मेहनत लगय छै कठोर करय लए पड़य छै तपस्या कठोर यात्रा करय लए पड़य छीकै पैदल यात्रा करनाइ मामूली बात नहि छीकै ई तनी मनी बात थोड़े होलय जे कोइ पैदल यात्रा बहुदिवस यात्रा पैदल जेथिन करय लए पैदल करयमे बहुत लगय छीकै ने हम्मे जैसे छियै जे दू किलो तीन किलोमीटर बूलबय तऽ लगय छै की हमरा पयर मतलब दर्द होइ गेलय पेन किलर लै छियै तब जाके पयरके दर्द ठीक होइ छीकै आओर ई बहुदिवस यात्रामे कत्ते दिन लगतइ कते राति लगतइ से कोइ पता हइ क्या कितना दिन कितना राति बाद ई यात्रा पूरा होइ छै तऽ हुनकापर की बीतय होतय जे दीदी भैया या मम्मी पप्पा जे भी यात्रापर निकलइ छथनी हुनकापर की बीतय होतय एक से दू घण्टा पैदल चलबय तऽ पयर फूलि जेतइ सूजि जेतइ आओर हुनका अर तऽ इएह काम छै इएह करय लए राति दिन पड़य होतय बहुदिवस यात्रापर तऽ केतना हुनका पयरमे दर्द हुए होतय फूलि जाइ होतय सूजि जाय होतय तऽ इतना कठोर तपस्या करिके यात्रा पूरा करय छथिन जे दीदी भैया जाइ छथिन बहुदिवस यात्रामे तऽ हुनका जे कठोर सँ कठोर तपस्या करय लए पड़य छीकै अभिये कहय छीकौ इधर बाबाधाम देखलियै जाइत एत्ते धूपमे रोडपर दण्डित देने जाइ रहथिन रऽ ओ कतना देरमे पहुँचथिन कितना देरके बाद ई यात्रा हुनकर पूरा होतइ तऽ पैदल यात्रा करय लए पैदल यात्रा करयसँ मतलब बहुत ई कठिनके बात छीकै बहुत कठोर मतलब कठिनाइ करय लए पड़य छीकै घोर कठिनाइके बाद ई यात्रा सफल होइ छीकै हम्मे अर तो तऽ बहुत कम करय छियै बहुत देखिए बहुत जे मान्यता मानय छथनी ई सब केतनो कठिनाइ उठाइके ई यात्रा पूरा करय छथिन आओर हम्मे अर तऽ बस भेलय तनी मनी करय छियै हम्मे अर थोड़े ओतना अथी छियै पहिलेके जमानामे बहुत सारा एसन रहथिन रऽ की कहय छीकै जे कोनो व्रत नहि छोड़य रहथिन कोनो यात्रा नहि छोड़य रहथिन अभी भी एक्का दुक्का आदमी कोइ एसन छथनी जे काशा कहाँ कहाँ जाके यात्रा सारा पूरा करय छै जैसे कि राजगीर जाइ छथनी वैष्णो देवी जाइ छथनी तऽ बहुत कठिनाइके साथ मतलब यात्रा पूर्ण करय छथिन